در اصل ڈیجیٹل فوٹوگرافی کا ایک مہتو تو ہمارے سامنے ہے ہی اور جو پرانے زمانے میں جو فوٹوگرافی کا ہوتا تھا اس میں فیصلہ کن ہمارے لیے ایک پل نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے لیے تمام آپ کو پہلے اسٹوڈیو میں جانا پڑتا تھا اس کے بعد میں اس کی پچاس طریقے سے اس کو ویوستا ہوتی تھی اس کا ایک بہت بہت آسویدھا جنک معاملہ تھا اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی سے ہمارے کو یہ سویدھا ہے کہ ہمارے پاس کبھی بھی اس کو تصویر جو ہے ہماری سیو رہتی ہے ہمارے ڈاکومنٹ میں سیو رہتی ہے ہمارے ڈیسکوپ میں لیپ ٹاپ میں سیو رہتی ہے تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے